आङो मोसानो गोबां सोलोंबाय आरो आङो मोसानो बिराद मोजां मोनो आङो बिफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोगासिनो दङ आङो सा रि गा मा मोसानो सोलोङो बे सा रि गा मा मोसानायजों आङो दि बयनोबो दिन्थिनो सानोदि ओ जाहाथे आंनि मोसानाया दावगालांबाय थानो हायो आङो बे मोसानो सोलोंनो थाखाय आंनि गासैबो न'खरनि मानसिफोरा आंखौ थुलुंगा होदों आरो आंबो बेखौ ओ लानो एबा मोसानो सोलोंनो थाखाय गोसो दङमोन बेनि थाखायनो आङो मोसानो सोलोंदों आरो आंखौ फोरोंदोंमोन आंनि न' खाथिनिनो सासे मोसानो फोरोंगिरि थुलुंगा नारजारि बिथाङा बिथाङा सासे गथ'फोरखौ मोसानो फोरोङो आरो बियो ओ गावनि मोसानायजों ओ बर' हारिनि मोनसे थुलुंगानायखौ लाबोनो हायो बिनि थाखायनो बिथाङा मोसानो फोरोङो आरो बिनि मोसानो फोरोंनायजों गोबां मानसिफोरा मोसानो रोंलांबाय आरो दान्स इन्दिया दान्स आवबो मोसानो सौहैनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा सासे गिदिर फोरोंगिरि आरो बिथांनि मोसानाया जोबोद मोजां आरो बिथांनि फराय सोलोंग्रा ओ मोसानो सोलोंग्रा गासैबो सोलोंसाफ्रा सानसे नङा सानसे सासे सासे मानसि जाहैगोन बेखौ बिथाङा मिजिं थिनानै मोसानो फोरोंगासिनो दङ बिथांनि सोलोंसा हिसाबै आंबो सासे मोसानो सोलोंगिरि आरो आंबो बिथांनि फोरोंनायजोंनो सोलोंगासिनो दङ आरो आं सानोदि आंबो सासे सानसे समाव मोसानो गोरों जाहैगोन